دوڑنے میں میرا کوئی بڑا ریکارڈ نہیں ہے اور نہ میں روزانہ ریکارڈ بنانے کے لئے دوڑتا ہوں بلکہ میں صحت مند رہنے کے لئے دوڑتا ہوں تاکہ میں صحت مند تندرست رہ سکوں میں روزانہ آدھے گھنٹے تک پیدل چلتا ہوں اس کے ساتھ ہی پانچ سے سات منٹ تک دوڑتا بھی ہوں اس سے شوگر بلیڈ پریشر اور کالسٹرول میں افاقہ ہوتا ہے فیٹی لیور سے بھی چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے اس سے جہاں ایک طرف جسم کی ایمونیٹی بڑھتی ہے اس کے ساتھ ہی بدن چست درست رہتا ہے اور بہت سی بیماریاں دور رہتی ہیں دوڑنے سے بدن سے پسینہ بھی خارج ہوتا ہے جو جسم کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے پسینہ جتنا زیادہ نکلے گا پانی پینے کی خواہش بھی اتنی ہی ہوگی جو صحت اور تندرستی کے لئے ایک لازمی جز ہے